आठ हजार आठ सौ बारह नओ हजार तीन सौ एकतिस चारि हजार चारि सओ सोलह पाँच हजार सात सओ अड़सठि छओ हजार नओ सओ एकावन